جب مجھے کہیں پیدل کا سفر کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر مجھے ساحل کا علاقہ بہت ساحل کا علاقہ یا پھر خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر ریتیلی زمین ہوتی ہے وہاں پر مجھے پیدل سفر کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ گھنے جنگل اور پہاڑوں پر غروب آفتاب کے وقت جو منظر ہوتا ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہی سہانا ہوتا ہے خاص طور پر یہ وقت جو ہے بہت قابل دید اور قابل یادگار ہوتا ہے ہم لوگ اس وقت کو بہت مزے سے دیکھتے ہیں اور خوب لطف اندازو اندوز ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے گھنے جنگل میں جب آفتاب غروب ہوتا ہے ہونے لگتا ہے تو اس وقت کا نظارہ بہت دلچسپ ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے بعض تصویروں میں بھی اس کو دیکھا ہے تو یہ وقت بہت ہی اچھا اور بہت ہی لطف انگیز معلوم ہوتا ہے